अ दखानावनो दंना जोंना गेस दाखालि गेस लाबोनाया एसे लिक दोङो बाहाय फरिन दोङो इखो सोलायफिननो हागोनना हायाब्ला गेसनि दामा मानो एसे जाखोबा बांद्राय जाबाय माथो बांद्राय जाबाय गेसनि दामा दाखालि लामनाया लिक जाना दंमोन बेखौ सोलायफिननो थांनो नागिरदोंमोन आरो एखायन्थ' गेसनि दामाबो बांद्राय जाबाय इनिखायनो सोलायफिननो नागिरदोंमोन आरो गेसनि दामा बेखायन्थ गेसनि दामखो एसे बाराद्राय जानायखाय खमायगोन होननानै खमायगोन होननानै माबादोंमोन आरो

दा ओमफ्राय माला एखायन्थ' सोलायनानै बेलेग लाना हायसै

गोदोर फिसाब्लाबो जागोन गोदोर गैयाब्ला गोदोरफोरखौनो लाबोनोसै बिराद खस्थ' जाथारदो गेस नङाब्ला जायाना दानिया ओंखाम ओंख्रि संनायाव बिराद खस्थ' जादो गेसखो नांथारगोनना लाना हायनोसै फाय अ दे जागोन दे गाबोन लायसिगोन फुङाव गाबोन लाना फैसिगोन